हेलौ सोरमोन औ अह आं नायथिंग्राबो आरो दिन्थिग्राबो महा दङ नोंसोरलाय महा दङ उदालगुरि उदालगुरि टाउनाव नामा उदालगुरि टाउनावथ' नङा नोंसोरो उदालगुरि टाउननिफाय बाहाय फैनांगोन माने अदालगुरिनिफाय फैबाय थानानै बे माबाथिं बैरबखुन्द' थांनाय लामाथिंनो इदि फायनो हायो आरो खलामल बागान बेयाव माजों फैगोन नोंसोरलाय बेथारि गारिजों फैगोन ना अट'फोर हमलाबायगोन आमफाय बे माबानिफाय साफाद बागान मोनफैन्नाय लोगो लोगो माने नोंसोरो आंनि गारियावसो गाखोनांगोन नोंसोरखो माने आं गावरियाव सो दिन्थिगोन नालाय

औ मोजांथार थाब फैबा नों जानो गोसोबा जानोबो हागोन बेयाव रेस्ट'रेन्टबो दङ

आमफ्राय अह बुं बुं खोनादो आमफ्राय माने भाराखो माबा लायो आङो पन्द्रश' लायो नोंसोर खैजन मानसिफोरा साब्रैबाथ' पन्द्रश' नांगोन खमायनायाथ' बारासो लायो आंखायसो दिनै नोंसोर साब्रैल' नालाय आरो मानसिबो रावबो गैया दिनै देवबारसो मानसि फैयाखै ओंखायनो पन्द्रश' लानो सानदों आङो खाब्रैदो

हाजारसेआव मिलायनाय नङा आंबो हनै आङो रुमावसो दंमोन माने आङो क्वाटाराव फैफिनबाय मा रावबो गोयैखाय नोंनि थाखाय नोंसोरनि थाखायनो दा आङो थांसिगोन नालाय नोंसोरजोंनो गिदिंहोनो नङाबाथ' दिनै देवबार मोन्ना देवबारखाय आं न'आवनो जना थागौमोन होमबाबो नोंसोरनो थाखाय थांगोन ओंखायनो आं ओमहो आं लाया थगायाखै थगायाखै थगायाखै दे होमबालाय नोंनिबो थांला आंनिबो थांला बार'श'खौनो होदो जिनैजौ आमफाय मा मा नायगोन नोंसोरो नोंसोर मामा नायगोन जौसे गारनोसै जौसेखौ जौसेखौ गारदो बाजि होबावदो बाजि

ओह नोंसोरनिबो नोंसोरबो दोनना फैदो आमफ्राय आंहाबो ओरैथिं थाव खरस थायो नालाय गारिया ओंखायन्थ' नोंसोरबो आंखौ नायदो आंबो नोंसोरखौ नायसै

आमफाय आमफाय माहाय नोंसोरो मा मा नायगोन बेयाव मा माखौ मा माथिं बेसेबां जागा गिदिंगोन बेसेबां गोजान नोंसोरो अह बे माबायावथ' मा होनो फट' सट' थिखांबाथ' फैसाखौ बाहाय होनाङो आरो जानाय लोंनाय नोंसोरो लेथ्रा खालामबाथाय बाहाय फाइन होनाङो बिदिखौथ' मिथिखायो दा माथो नोंसोरो फट' बा सा साफ्लायफोर नोंसोरनो नांगौबा अरगेनिक साफ्लायनो मोनो बेयाव माने बेयावथ' बागानसो नालाय दिहुनखायो बेयाव मोनो लांनो हागोन सा साफ्लायखो ओं फट' उथिनो गोसोबा फट'बो थिखांनो हागोन मानोबा आं आंबो थिखांनो हायो फट'खौ साब्रैल'खासो नालाय नोंसोरो दे होमबा नोंसोर फैबाय थादो गेटाव लोगो हमनोसै